आमच्या जिल्ल्या भितर सावथ गोवा आनीक दक्षीण गोंय हाचें भितर आमकां वेगवेगळ्यो परंपरा आसात एक म्हणल्यार शारांनी आमी मनयतात ती जात्रां मल्लिकार्जुन देवस्थानाची जात्रा तेच बरोबर आमची गड्यांची जात्रा तोको उत्सव आनी हिरामेळ तशेंच चवथ दिवाळी आनी पाडवो वो संस्कृती ह्यो पुजा ज्यो आसात त्यो तेंची संस्कृती तिगोवन दवरपाचें काम करतात म्हणून आमी त्यो आमच्या ह्या जिल्ल्या भितर खूब व्हड प्रमाणांत मोठे प्रमाणांत मोठ्या उत्सवांत मनयताना आमकां दिश्टी पडटा